جی ہاں میں نے ابھی حال میں ایک کتاب پڑھی جو افسانے پر مبنی تھی شروعات میں مجھے وہ کافی بورنگ لگی جس کی وجہ سے پڑھنا مشکل لگ رہا تھا لیکن جونہی نصف کتاب کے آگے پڑھنا شروع کیا وہ دلچسپ ہوتی چلی گئی افسانے میں ایک بہترین اسلوب اور اندازِ بیان دیکھنے کو ملا لہٰذا میں نے کتاب کو مکمل کیا اور اس کتاب سے مجھے محبت ہو گئی اس کے اندازِ بیان اور اسلوبِ تحریر نے میرا ذہن مکمل کتاب پڑھنے پر مائل کیا